मा ए ए होमबालाय जागोन दे लोगो लालायनोसै ए बिफोरनि रायलायनांगोन ने दे रायलायनोसै होमबालाय माबालायनोसै ओम ओम जेरै ओं ओं औ ओंखारनोसै दे माला ओंखारगोन औ समबाराव मिलायनोसै ओम औ बेयावबो औ औ औ उम उम उम दे दे जागोन दे फोसाबनांगोन औ दङ दङ दङ ओम बेयावनो गायजागोन उम दे फोसाबहैग्रोदो ओं फैसा थाखा जगार खालामनांगोन फैसा थाखायाथ' बिनो होनबा हाब्र'बा नालाय मोजां रायलायनांसिगोन ओं ओं ओं ओं बुथुमनांगोन लानांगोन हा सास खालामनांगोन उम जागोन दे उम दे ओरैनसो थायो बे हाया बिदिनो मावनांसिगोन मावनोसै दे थालायलायनोसै

जागोन दे ओम जागोन नों बेबस्था खालामदो दे आंबो ओंखारनायाव दं ओम मावगोन दे ओरैहाय आरो खामायनांगोन माथो दा मोनोनो माथो दे जागोन दे ओम दे